जायगानि महरगिरिफोरा गावसिनि आखाइजों दानाय दो दोख्ला आरो जेवारि बाइदिफोरखौ दानायनि गेजेरजों गावसिनि सिल्प' बिद्याफोरखौ रैखा खालामबोगासिनो बिथांफोरा बिथांमोना फुजा फोरबो आरि जायोबा गावसोरनि आखाइजों दानाय बैफोर सिल्प'फोरनि सिल्प'फोरखौ बाजाराव फान्नानै बाजाराव फान्नानै बेफोरखौ रां खामायनायनि गेजेरजों गावसोरनि आखाइनि सिल्प' बिद्याफोरखौ रैखा खालामनो नाजाबोगासिनो दङ